हँ तऽ हमरा मोन छै खराब हमरा इलाज करबाबैके छै की पैसा लगतै केना की हेतै तो हमरा कखन मिलबहो हम अयबै कहाँमे छहो होस्पिटलमे छहो की छहो कोन होस्पिटलमे छहो से हम अयबै ने तो देखबहो तनी दबाइ देबहो अच्छा सदर अस्पतालमे ओ सदरो होस्पिटलमे छहो तऽ दबाइ दारू ओहिजाँ बढ़िआँ देबहो तब ने मोन नहि ठीक रहै छै तऽ दबाइ दारू बढ़िआँ दै देबहऽ तब ने हम गरीब लोग खयबै अच्छा तो हमरा कए बजे मिलबै हम अयबौ लेकिन तो हमर काम तनी कए दीहऽ से हमे दबाइ लए ले बय चलि अयबै ठीक भऽ जाउ जल्दी तब ठीक भऽ जेबै हम गरीब लोग छियै हमरा पैसा नहि हइ साथमे आ पहिने हमरा रहै की मदद करबहो दबाइ दारू बढ़िआँ देबहो दबाइ खेबै तऽ बढ़िआँ होइ जायब जल्दी हम अयबै चारि बजे मिलबहो बोखार लगै छै खोखी होइ छै सर्दी होइ छै इएह सब ने होइ छै माथामे दर्द हँ तऽ होस्पिटल जैबय तो रहिए खाली मिल जहिए तो अपन लोग छिकै अपन बढ़िआँ दबाइ सूइआँ देबहऽ तोहर नामो लैत रहब जे देलक मैडम बढ़िआँ नीयर सर्दी होइ हइ नाक से पानिओ गिरै हइ खोखीओ होइ हइ बोखार से लागै हइ माथा धै धै के हल्का हल्का बोखार भी आ हइ